हँ हेलो हमे जे छी हमे जे छियै राकेश बाजि रहल छियै हँ हमे जे छियै पर्यावरणके जे सुधारमे जे छै से जे भी अहाँकेँ तकलीफ आबि रहल छै कृषि क्षेत्रमे कृषि क्षेत्रमे जेनाकि तकलीफ आबि रहल छै ओकर सम्बन्धित कोइ परेशानी छै अहाँसभ जे छियै से कहि सकैत छियै हमरा आरसँ

ई कहलियै कि मौसम जे छै मौसम तऽ भए गेलै हमरसभके नियन्त्रणमे नहि छै मौसमके तऽ नहि कहि सकैत छी लेकिन तकनिकी जे अहाँसभके कोइ एहन कार्यकार जे छै तकनिकीके जरूरत छै जहाँ जे छै से हम जे छै से वातावरणके अनुकूल जे छै से कि कृषि उत्पाद करि सकैत छी हँ तऽअहाँसभके जे छै करैके किछोके नहि छै अहाँसभके जे छै से तऽ जेतना भी अहाँसभके स्थिति भेल छै ने सरकार जे छियै अपनासभ जे छियै अहाँसभके क्षतिपूर्ति करल जेतै ठीक छै ने अहाँसभकेँ जेतना भी क्षति भेल छै ओसभ जे छै सरकारके द्वारा जे छै मुआवजा जे छै अहाँ सभके मिलत ताकि कोइ दिक्कत नहि छै लेकिन अहाँसभके किछु तकनीकी उपकरण या आपको अहाँकेँ जे छै कोइ भी अइसन उपकरणके जरूरत छै जहाँ आप अहाँ जे छियै कृषि उत्पादनमे ओकर प्रयोग करि सकैत छियै

ओ अहाँसभके जे छै पम्पिंग सिस्टम भए गेलै अहाँसभके फर्टिलाइजर भए गेलै अहाँसभके जे छै अहाँसभके गाममे जे छै ग्रामीण क्षेत्र जे छै ओकर खाद उद्योग जे छै ओ वहाँके वहाँपर जे छै आप अपना नाम जे छै ओ दर्ज करवा लू वहाँपर जे छै अहाँसभके जे छै पानी पटबैके जे पम्पिंग मशीन भए गेलै आ ओकर बाद अहाँसभके जेतना भी फर्टिलाइजर भए गेलै डी ए पी भए गेलै ईसभ जे छै अहाँसभके खरीद सकैत छियै जा कऽ आओर खाद उद्यानमे जे छै ई सभके जे छै से व्यवस्था छै हमरासभके लैत छियै आओर ई सभके प्रयोग करयके बाद कृषिके क्षेत्रमे जे छै आओर उत्पादन जे अहाँसभके कम अहाँ जे बतेलियै कि उत्पादन जे कम भए रहल छै कोइ भी चीजके या क्षति ग्रस्त भए रहल छै तऽ ओ जे छै अहाँ जे पूर्ति कए सकैत छियै हँ अहाँकेँ जे अहाँकेँ जे छै अपन ब्लॉक भए गेलै वहाँ जायके छै अपन जे छै स्थायी जे विवाद छै ओ दएके जमा करयके छै आओर अहाँकेँ जे छै खेत जे छै हमे अहाँ जे छै ओ प्राकृतिक आपदाकेँ तऽ नइ रोकि सकैत छियै लेकिन